اردو زبان بر صغیر کے ثقافتی روایات کا اہم حصہ ہے اور اسے ثقافتی اظہار اور روایات کو منانے کے لیے بڑے پیمانے پر استعمال کیا جاتا ہے اردو ادب شاعری اور نثر نے صدیوں سے لوگوں کی زندگیوں میں ایک خاص مقام حاصل کیا ہے اور اس زبان کے ذڑیعے ثقافتی روایات کو نسل در نسل منتقل کیا جاتا رہا ہے ادب اور شاعری اردو ادب اور شاعری نے ہمیشہ ثقافتی ورثے کے حفاظت اور اس کے فروغ میں اہم کردار ادا کیا ہے میر تقی میر غالب اقبال اور فیض احمد فیض جیسے شاعروں نے اپنی شاعری میں معاشرتی ثقافتی اور مذہبی پہلو پر اجاگر کیا ہے ان کی شاعری میں ثقافتی روایات اور تہذیب کی خوبصورتی کو نمایاں کیا جاتا ہے مثلاً اقبال کی شاعری میں خودی اور مسلم ثقافت کا پیغام نمایاں ہوتا ہے تقریبات اور تہوار اردو زبان کو تقریبات اور تہواروں میں بھی بڑے پیمانے پر استعمال کیا جاتا ہے مثلاً عید بقرعید اور محرم جیسے مذہبی تہواروں پر اردو میں تقاریر نعتیں اور منقبتیں پڑھی جاتی ہیں جن میں ثقافتی اور مذہبی روایات کی جھلک ملتی ہے اسی طرح شادی بیاہ کے رسومات میں بھی اردو شاعری اور غزل گوئی کو اہمیت دی جاتی ہے ڈراما اور تھیٹر اردو زبان کو ڈرامے اور تھیٹر میں بھی خوبصورتی سے استعمال کیا جاتا ہے اردو ڈرامے اور تھیٹر میں ثقافتی روایات اور سماجی مسائل کو نمایا کیا جاتا ہے مشہور ڈرامہ نویس جیسے انور مقصود اور عصمت چغتائی نے بڑے ڈراموں میں اپنے معاشرتی روایات اور ثقافت کو موضوع بنایا ہے تعلیمی نظام اردو زبان کا تعلیمی نظام بھی ثقافتی روایات کو زندہ رکھنے میں اہم کردار ادا کرتا ہے اسکولوں اور کالجوں میں اردو زبان کے مضامین کے ذریعے طلباء کو اپنی ثقافت سے روشناس کرایا جاتا ہے اردو نصاب میں شامل کہانیاں شاعری اور مضامین طلباء کو ثکافتی ورثے کی حفاظت اور اس کی اہمیت سے آگاہ کرتے ہیں میڈیا اردو زبان کا میڈیا خاص طور پر ریڈیو ٹیلی ویژن اور اخبارات ثقافتی روایات کو منانے اور پھیلانے میں اہم کردار ادا کرتی ہے اردو نیوز چینلس اور ریڈیو اسٹینز پر نشر ہونے والے پروگراموں میں ثقافتی روایات تہواروں اور رسم و رواج کے جھلک دکھائی جاتی ہے ان تمام پہلوؤں کے ذریعے اردو زبان میں نہ صرف ثکافتی روایات کی حفاظت کرتی ہے بلکہ انہیں زندہ رکھنے اور نئی نسلوں تک پہنچانے کا ذریعہ بھی بنتی ہے